णव लाख पन्नास हजार दोनशीं एक रुपया चार लाख पंचवीस हजार पांचशीं सतरा रुपया आठ लाक धा हजार तिनशीं रुपया चार लाख दोन हजार पांचशीं रुपया दोन लाख तीस हजार तिनशीं रुपया